पंज जनवरी उणिवीह सौ अठहतरि ॿारहां फेबररी उणिवीह सौ अठानवे सोरहां जून ॿ हज़ार ॿ अरड़हां अगस्ट ॿ हज़ार ॿारहां उणिवीह सेप्टेंबर ॿ हज़ार उणिवीह